دہلی کے اقتصادی ترقیوں کا اگر جائزہ لیا جائے دیکھا جائے تو اس میں ہم ہوٹل کو بھی دیکھ سکتے ہیں ٹوریزم کو بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں ویزیٹرر بہت آتے ہیں جییسے لال قلعہ ہے وہاں فورنر بہت آتے ہیں بہت سے لوگ دیکھنے کو آتے ہیں قطب مینار ہے ایک تاریخی اور ایک شاہ کار عمارت ہے شاہ کار قطب ہے جسے دیکھنے کے لیے فورنر تو یہ ٹورزم کا بھی دہلی اگر ہب کہا جائے تو کوئی غلط نہیں ہوگا ہوٹل میں بھی کافی اسی طرح جامع مسجد ایک تاریخی مقامات ہے اسے بھی دیکھنے کے لیے اسی طرح ہمایوں کا ٹومب ہے یہ بھی ایک تاریخی مقام ہے تاریخی پلیس ہے اسے بھی دیکھنے کے لیے ٹورسٹ باہر سے فورنر بہت آتے ہیں اسی طرح ہوٹل بھی جس کی وجہ سے ہوٹل بھی کافی زیادہ ہیں یہاں ٹیلی کومیونیکیشن میں بھی دلی میں کافی یہ ہے تو اس طرح کی بہت تمام چیزیں ایسی ہیں جو دہلی کے اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے ہوٹل ہے ٹورزم ہے ٹیلی کومیونیکیشن ہے